असांजी सिंधी भाषा ॾाढी सुठी आहे इहा असांजी सिंधी भाषा ॾाढी बढ़िया आहे असांजी पंहिंजी सिंधी भाषा ते ॾाढो फख़रु आहे असांजी सिंधी भाषा सभिनि खां अलॻि आहे और असां सभु घर में बि सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं असांजी सिंधी भाषा में सभिनि ॿियनि भाषनि जो बि आहे जो पंजाबीयुनि जो बि थोरो सो आहे और गुजरातीयुनि जो बि आहे जंहिंमें थोरी राजस्थानी जो बि भाषा जो थोरो थोरा शब्द आहिनि पहिरियों असां अलीगढ़ में रहंदा हुआसीं उते ॾाढा सिंधी हुया उते सभु सिंधी ॻाल्हाईंदा हुया लेकिन असांजी शा शादी अ दिल्ली में थी वई आ त इते एॾा सिंधी न आहिनि त उते हाणे ॿार घटि ॻाल्हाईंदा आहिनि और सिंधी विच में ॿिया ॿिया वड बि शुरू जीअं पंजाबी विच में अंग्रेजी बि विच में लेकिन उते असां पूरी ठेठ सिंधी ॻाल्हाईंदा हुआसीं जीअं पहले माण्हू ॻाल्हाईंदा हुया लेकिन असांजी हाणे ॾाढो बदलाव इन्हीअ में सिंधी भाषा में अची वियो आहे पहले त माण्हू असांजो माउ पीउ ॾाढी बढ़िया सिंधी ॻाल्हाईंदा हुया जीअं असांजा रिश्तेदार बि लेकिन हाणे जा ॿार एॾी न ॻल्हाईंदा आहिनि विच में अंग्रेजी और पंजाबी बि असां यूज़ कंदा आहियूं असां एॾो यानी की एॾी न ॻाल्हाईंदा आहियूं लेकिन असांजी सिंधी भाषा ॾाढी वणंदी आहे और सिंधी भाषा असांजी अलॻि बि आहे जीअं असां ॿियनि जे साम्हूं ॻाल्हाईंदा आहियूं त ॿियनि माण्हुनि जी सम्झि में न ईंदी आहे त इन्हीअ लाइ बढ़िया आहे ॾाढी जंहिंसा के विच में कंहिं गाॾी में वञू त ॿे कंहिंखे सम्झि में न ईंदी आहे छोकी असां पंहिंजी ॻाल्हि करे सघंदा आहिंयूं इन्हीअ लाइ असांखे सिंधी भाषा जी ॾाढी बढ़िया लॻंदी आहे और असांजी माउ पीउ खे बि ॾाढी बढ़िया लॻंदी हुई इन लाइ सिंधी भाषा ॾाढी बढ़िया आहे